और गोरैया का घोंसला था हमारे घर में तो हम देखते थे तो छोटे थे तो घोंसला बनाया था गौरैया ने उस उसमें उसके बच्चे भी थे तो बाहर जो कीड़े जो है खाने वाली बच्चे लाती थी और लाने के बाद उनको खिला कर वह बच्चे चू चू चू चू करते थे खा लेते थे उसके बाद फिर वह चली जाती थी और उसका जो एक साथी था वह जो है दाल एक पुवाल पड़ा था वह कूड़ा पतवार उसमें से तिनके ला ला कर वह घोंसला को बना रहा था यह देख कर हमको बहुत अच्छा लगा लेकिन मतलब देखिए कि जे पक्षी जो है अपने बच्चे के प्रति कितने समर्पित भाव से उनकी सेवा कर रहे हैं एक बार जो है हम गए थे बाग को वहाँ पर आम की बाग़ थी तो वहाँ पर कोयल बोलने लगी कोयल बोलने लगी तो एक हमारे साथ में दोस्त था वह जो है वह कोयल की आवाज़ निकालने लगा तो उसकी आवाज़ सुनकर ऐसा लगा कि उस बच्चे की आवाज वह कोयल सुन रही है और उस सुनने के बाद वह बोलने लगी और जो वही बच्चा बोलता था वह उसके तुरंत बाद वह बोलती थी उसके बाद में वह कई एक बार बोलने पर वह कई कई आवाज़ें लगाने लगी और मतलब मुझे जैसे उस बच्चे की आवाज़ सुन करके चिढ़ रही हो तो हमने कहा कि देखो पक्षी कितने जो है समझदार होते हैं और कितना जो है वह जो है जान जाते हैं कि हम हमारी आवाज़ की कोई नकल रहा है और तो यह सब पक्षियों की हरकतें देख करके बहुत अच्छा लगता है एक बार हम गए थे जंगल में तो वहाँ पर तोता था तोता जो है बैठ कर एक फल खा रहा था फल खा रहा था हम लोग जो है नीचे से उसको देख रहे थे धीरे धीरे जो है उसकी नज़र हमारे ऊपर पड़ी तो वह हमारी तरफ़ देखने लगा फिर धीरे धीरे धीरे धीरे करते करते करते करते करते वह खाता रहा खाता रहा खाता रहा बाद में उस बोला बोलने के बाद में उसने क्या किया वह फल को ही डंठल काट दिया वह नीचे गिर गया तो हम लोग हँसने लगे तो हमने कहा हम कहने लगे लग रहा है तोता समझ गया है कि हम लोग जो है यहाँ आए हैं तो फल खाने के लिए आएँ हैं तो हम ऐसा लगा कि वह हमको दे रहा है तो पक्षी जो है पक्षियों की हर हरकत जो है वह अच्छी लगने लगती है और शाम टाइम होने लगता है और बहुत सारे पक्षी देखो एक साथ मिल करके और उड़ते उड़ते उड़ते उड़ते अपने जो है निवास स्थान पर जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है एक बार हमने देखा कि आसमान में बहुत सारे पक्षी उड़ रहे थे तो उसका जो है एक साथी बहुत थोड़ा पीछे रह गया था हम लोग बराबर देखते रहे देखते रहे यह क्या हो रहा है वह पक्षी इधर जाए उधर जाए इधर जाए उधर जाए इधर जाए उधर जाए तब देखा वह उसमें से जो उड़ रहे थे जो काफी पक्षी उसमें से दो तीन पक्षी उसको ढूँढने के लिए निकले धीरे धीरे वापस आए जहाँ पर वह पहला पक्षी था तो वहाँ आकर उसको जो है अपने ग्रुप में ले करके तब आगे बढे पक्षियों में बहुत ही बहुत समझदारी होती है और बहुत एक दोस्त के प्रति जो है बहुत बड़ा समर्पण होता है यह देखते हैं कि हमारा साथी कही कहाँ है कहीं नहीं है और क्या उसको तकलीफ है इसी का इसी बात की जानकारी भी उन लोगों को होती है एक समर्पण होता है यह वह देखते हैं कि हमारा साथी कही कहाँ है कहीं नहीं है और क्या उसको तकलीफ़ है इसी का इसी बात की जानकारी भी उन लोगों को होती है एक बार हमारे घर में एक तोता पाला हुआ पाला गया था तो उसको जो है सब बच्चे पढाने ले गए वह पढ़ाने लगे राम नाम कहता था और पता नहीं घर के सदस्यों के वह नाम भी लेने लगा तो धीरे धीरे करके वह इतना प्रेम करने लगा घर वालों से कि पूछो नहीं एक बार की बात हुई पता नहीं क्या हुआ वह जो है बीमार हुआ और बीमार होने के बाद वह ख़त्म तो हम हमारे घर एक लोगों ने तीन दिन तक खाना नहीं खाया तो पक्षियों से भी बहुत बेइंतेहा मोहब्बत हो जाती है पक्षी उतने प्यारे होते ही है पक्षी जो है एक बार हम गए थे बाज़ार को यहाँ पर और वहाँ तो जो है पक्षियों की जो है एक बहेलिया था बहेलिया जो है पक्षियों को पिंजड़े में बंद किए हुए था तो हमने इस पुछा हम सब लोग ने क्या करोगे तो कहने लगे जाकर बेच देंगे तो उसके बाद हम गए हम लोग जो है एक बार वहाँ से घूमने एक बार लखनऊ आए हम तो लखनऊ में दोस्त हमारा काम करता था तो वहाँ पर हम बैठे थे बैठे थे तो वह लेकर पिंजड़ा वहीं से गुज़रा तो उसके मालिक ने बुलाया कहा भाई यहाँ आना तो वह लेकर गया कहने लगा यहाँ आना तो मतलब क्या बात है तो बोला उसको कहने लगा जो है इन पक्षियों के कितने दाम लोगे तो कहने लगा दे दीजिए पाँच हज़ार रुपये बोला पाँच हज़ार रुपये हमको पालना थोड़ी है तो बोला फिर क्या करोगे तो बोला इनको सबको आज़ाद कर देंगे हम बोला उस हिसाब से पैसे बोले तुमने मेहनत की है अपना पैसा ले लो औ उसके बाद जो है इनको आज़ाद कर दो तो कहने लगा यह यह सब ठीक है होते करते होते करते और फिर तीन हज़ार रुपये मिले तीन हज़ार रुपये लेकर उस मालिक ने कहने लगा हमारे सामने ही पिंजड़ा खोल करके इन सबको आज़ाद कर दो तो उसने जो है एक एक करके फुर फुर से सबको आज़ाद कर दिया तो हमने कहा देखो भाई इस आदमी यह आदमी कितना दयालु आदमी है पक्षियों की देता है तो वह समझ गए तो वह इनको पैसे दे करके देखो इनको आज़ाद कर दिया तो वह सब पक्षी जब उड़े उड़ गए तो ऐसा लग रहा था कि मानो जेल से छूट के बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहे थे सब उड़ते उड़ते चले जा रहे थे चू चू चू चू करते हुए यह कहाँ तुमने कहीं कुछ टच कर दिए थे क्या